हमसभ दालि बनबैत छी तऽ ओहिमे हल्दी दैत छियै आरो आरो दालि बनेलहुँ तऽ हल्दी देलहुँ तकर बाद से तरुआ तीमन केलहुँ तऽ ओहिमे हल हल्दी देलहुँ बैगनके तरलहुँ तऽ ओहिमे हल्दी देलहुँ पिठार मिलेलहुँ तऽ ओहिमे हरदि दऽ कऽ केलहुँ तकर बाद कोबी तरलहुँ पकौड़ी बनेलहुँ सभमे चीजमे हल्दी पड़ैत छै तऽ हल्दी दऽ कऽ तऽ तरलहुँ बैगन तरलहुँ ओहूमे हल्दी देलहुँ कोबी तरलहुँ ओहूमे हल्दी देलहुँ आलू तरलहुँ ओहूमे हल्दी देलहुँ तकर बाद सब्जी बनेलहुँ ओहूमे हल्दी देलहुँ सभ चीजमे हल्दी दऽ कऽ तऽ बनबैत छी हल्दीके उपयोग ज्यादे छै ओही सभके केलहुँ आर जतेक चीज बनेलहुँ ओहि सभ चीजमे हल्दी पड़ैत छै इएह करैत छी आलू कोबीके तरलहुँ आलुओ तरलहुँ कोबिओ तरलहुँ सभ चीजमे हल्दी देलहुँ